हेल' औ आदा ओइट बाजारफ्राव माइफ्रा मा मा दाम थाङोब्रा एसे माइ नांगौमोनलै आंनो नोंखौ एसे माइ लांदों होन्नाय खोनादां मा मा दाम सोलिदों फालाय आदा मा दाम आंनो रनजितखौसो नांगौमोनलै आदा रनजितखौसो नांगौ रनजित रनजित थाका फैसाफ्रा जायखि जादोलालै आदा माथो जाग्राफ्रा दस्रा दस्राखौ फसायला रनजितखौल' नांगौनो जा जायो जाथोंसै बे दस मनसो लाग्रोबावनोसैलाय माथो खालायबावनो खिनथु सेलारिया जाथ'वाखैलै माखासे एसे आद्रा थाथ'गोन सेलारि जायोबा क्लियार जागोन खोनाबाय बाथ्राया जाहैबाय जेनेबा रोजासेथ' आङो माने दस मनखौ आं लानोसै आंनाव दा माने गु रोजाल' दङ' थारमानि से रोजाया एसे बाखि थाथ'गोन सेलारिया माने बेथ'ना जाथ'वाखैआरो आंना थारमाने बेथ'न जायोबा क्लियार जागोन आरोखि बे एक हाजाराबो सिनथा गैया रोजासेया दा बिदिनोसै दस्रा दस्रि खरसबो नांगौ जाहैबाय आदा ओंखायनो आं दा माइनि थाखायहाय खुनुरुखुम गु रोजाखौल' आं बाहायग्रोनोसै ओमफ्राय बिदिनो थाव संख्रि बानलुबो नांगौ जाहैबाय संसार जानाय नालाय गासिखौबो नांगौ अ दैज्लां बोथोर जानायखाय साथाबो नांगौलायनो गंसे दाख्लै गंसे लांबाय आं हनै दाना गावहाबो गोदानसो नांगौ जाहैबाय माथो होनबावनो फालाय लांनानै हैयाब्लाबो गाज्रि मोनलायगोन बारा बाराबा ओंखामा मोनजागागोनलै अखा सिजानानै मावनो बायोना बयबो बेनोथ' जादों आंनो साथा हमबायब्ला बे मालाय बोरैथो साथा हमा जानो बेबो साथा हमखागोन दे होमबालाय खोथाफ्रा जेसेबां रायलायो एसेबां बाङो दामा बेनो जाथोंसै दे दोनथ'दिनि आदा दे औ औ रनजितखौल' आदा रनजितखौल' अ दे दे दस मन दे आदा दे दे माखासेखौ मालायनो हरदोलाय माखासे अ दे होमबा दे आदा दे